हमारे घर से बहुत बच्चे हैं हमारे गाँव में भी बच्चे हैं सब जाते हैं यहाँ सब बैट बल्ले खेलते हैं चंदे लग के खेलते हैं बहुत दूर दूर जाते हैं हाँकी खेलते हैं गोंडा खेलते हैं फुटबाल खेलते हैं चंदा लगाकर के और बहुत दूर दूर जाते हैं लड़कियों खेलते हैं नाचने गाने के लिए गाते नाचते हैं हैं नाचने गाने के लिए हैं लड़कियाँ इस्कूल भी खेलते हैं इस्कूल भी लोग रोज जाते हैं खेलते हैं मास्टर खिलाते हैं कमाते भर हैं यहाँ लड़कियों लाड़ी लड़का अब यही हमारे गाँव में हमारे देश में यही चलते हैं